हैलो मेरा नाम दीपाली है हमने आपके ए वन रेश्टोरेन्ट में कॉल किया था हमारे यहाँ मेहमान आए हैं हमने कुछ खाने की वस्तु मँगाई थी आपके यहाँ से आपका डिलिवरी बॉय कहाँ है हम बार बार उसको फ़ोन कर रहे हे परेशान हो रहे हैं हमारे घर पे मेहमान बैठे हुए हैं आप पता करके बताइए कि वो कब तक पहुँच जाएंगे या तो फिर हमको कोई जवाब दीजिए नहीं तो हम अपना कहीं और इंतेज़ाम देख लें क्योंकि हम परेशान हैं हमारे घर में मेहमान बैठे हुए हैं